गोंयच्या कलेची सुंदरता ही गोंयच्या डान्सान आसता पळोवंक गेल्यार धालो कुणबी जावं आनी कसलेंच फुगडी म्हूण पूण आतां भायले डान्स येयल्यात लोकांक चडशे डिस्को डान्सूच आवडटा ह्या कारणांक लोक गोंयची जी कला आसा जी परंपरा आसा गोंयची गोंयचे नाच आसात ताका वालोर दिनात भायलेत आयकपाक सोदतात